हैलो अग्गें कराड़ियां गूटियां पोआनियां जां फुल्ल पोआने केह्ड़ियां गूटियां पोआनियां केह्ड़ी पैसे किन्ने केह्ड़ी पोआनी दो सौ आह्लियां पोआनियां तिन सौ आह्लियां पोआनियां जां पंज सौ आह्लियां अच्छा पाई देगे

हां आएओ तुस ते दस्सगे कदूं तगर आह्गे तुस

इक साढ़े कोल नमां डजैन बी ऐ लम्बा जेह्ड़ा ठीक ऐ फिर